मेरे हसबेंड को मैंने कविता लिखी मेरे हसबेंड को बहुत पसंद आई शादी के पहले मैंने कविता लिखी थी मेरे हसबेंड को बहुत पसंद आई इसीलिए मैं कविता बहहुत शौक़ से लिखती हूँ इसीलिए मेरे हसबेंड के लिए ही कविता लिखती हूँ मेरे हसबेंड को वह कविता बहुत पसंद आई इसीलिए मैं कविता अपने ही हसबेंड के लिए लिखती हूँ बाक़ी बाक़ी मेरए कविता लिखने का बहुत शौक़ है किसी से से नहीं सेयर करती हूँ मेरे ही हसबेंड से सेयर करती हूँ कविता इसलिए मैं ज़्यादा कविता लिखने में शौक़ रखती हूँ मेरे हसबेंड के लिए ही मैं कविता लिखती हूँ बाक़ी किसी के लिए नहीं लिखती इसीलिए मुझे कविता लिखने का बहुत शौक़ है इसीलिए मैं कविता लिखती हूँ लिखके टाइम पास करती हूँ इसीलिए मैं कविता में बहुत बहुत अच्छी है कविता मुझे बहुत पसंद आती है कविता इसीलिए मैं कविता लिखती हूँ मुझे बहुत शौक़ है कविता लिखने का मैं हर किसी के लिए कविता नहीं लिखती मैं अपने सिर्फ हसबेंड के लिए कविता लिखती हूँ बाक़ी मुझे कविता लिखने का बहुत शौक़ है